असां वैष्णो देवी घुमणु वियासीं हुनजी तव्हांखे मां आखाणी ॿुधाए रहियो आहियां असां ट्रेन में हितां बॉम्बे मां पहिरियों पुणे वियासीं पुणे मां असां जम्मू तवी जेका ट्रेन वेंदी आहे झेलम एक्सप्रेस हुन में चढ़ियासीं हुन में असां जम्मू ताईं वियासीं हुन में असांखे लॻभॻि ॿ ॾींहं लॻा हुन में असां जम्मू लहीं करे उतां वरी कटरा वियासीं कटरा वञी करे वरी पोइ असां हुते जेको मथे वञिणो पवंदो आहे जेको हुन लाइ असां हुते घोड़ा ऐं जेके खच्चर उन्हनि जे लाइ असां हुते उन्हनि सां वियारायोसीं ऐं जेके असां मां के हुआ असांजा फैमली मेम्बर्स जेके पंधु न पिया करे सघनि उन्हनि खे असां मोकिलियोसीं उन्हनि घोड़नि ते उहे त अॻियां पहुची विया ऐं बाक़ी जेके पंधु वञी रहिया हुआ उहे आस्ते आस्ते वञी करे पहुता उते असां अर्द्धकुवारीअ ते वञी करे सभु मिलियासीं हुते असांखे अर्द्धकुवारीअ जो दर्शनु मिलियो सॼी राति असांखे हुते वेट करिणो पियो दर्शन बि मिलियो तंहिं खां पोइ हुते ई असां आरामु कयोसीं ऐं सुबुह जो उथी करे वरी असां माता जे दर्शन लाइ वियासीं माता जे दर्शन लाइ असां हुते लॻभॻि कलाकु ॿीं में पहुतासीं ऐं हुते वञी करे सनानु पाणी करे माता जे दर्शन जी जेका लाइन लॻंदी आहे उहा असां हुते लाइन लॻाइसीं हुन में बि कलाकु लॻो असांखे इअं कंदे असांजो दर्शन थी वियो ऐं असां पोइ मोटंदे वरी इअं ई माता खां हेठि कटरा आयासीं कटरा अची करे असांखे बसि में वापसि असां जम्मू आयासीं जम्मू अची करे असांखे वरी अॻियां हली करे चंडीगढ़ वञिणो पियो त असां उतां ॿिए ॾींहुं सुबुह जो चंडीगढ़ लाइ बसि पकिड़ीसीं बसि में असां सुबुह जो अठे साढे अठे चढ़ियासीं ऐं शाम जो लॻभॻि छहे बजे चंडीगढ़ पहुतासीं चंडीगढ़ में असांजे हिकु फ़ैमली मेम्बर जो टेको घरु हुओ हुन मेम्बर जे घर में असां वञी करे ॿ ॾींहुं रहियासीं चंडीगढ़ में असां जेके उते घुमण जी जॻहयूं आहिनि उहे असां उते ॾिठियूंसीं हुन में जेको रॉक गार्डन फ़ेमस आहे उहो ॾिठोसीं इअं ई हिकिड़ो गुलनि जो बि गार्डन आहे उहो ॾिठोसीं ऐं ॿिया बि चंडीगढ़ में ॾिसण वारियूं शयूं ॾिठियूंसीं हुन खां पोइ असां दिल्ली आयासीं दिल्लीअ में असां पंहिंजे हिकिड़े फैमली मेम्बर वटि वियासीं दिल्लीअ में असां उन्हनि सां घुमियासीं जंहिं में असां जंतर मंतर ऐं लाल क़िलो ऐं चांदनी चौक ऐं ॿियूं जेके घुमण जूं जॻहयूं आहिनि उहे असां हुते ॾिठियूंसीं ऐं इअं कंदे टे ॾींहं असां दिल्लीअ में घुमियासीं कुझु शॉपिंग बि कईसीं जंहिं में कुझु कपिड़ा थिया कुझु इलेक्ट्रोनिक्स थियो इहे असां ख़रीद करे असां वापसि ट्रेन में चढ़ियासीं ऐं ट्रेन में जेको असांखे बॉम्बे अचिणो हुओ त असां उहो बॉम्बे आयासीं इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाइण जो मतिलबु इहो आहे त इहा असांजी हिकिड़ी फ़ैमली ट्रिप हुई जंहिं में असां लॻभॻि ॾह ॼणा हुयासीं हुन में ॿार बि हुआ हुन में वॾा बि हुआ हुन में सभु असां ख़ुशीअ सां जिते किथे असां लहंदा वियासीं ऐं उते असां इंजॉय कयोसीं अहिड़ी तरह हिकिड़ी ॿीं बि असां ट्रिप कईसीं उहा असां केदारनाथ विया हुयासीं त हुन में असां पहिरियों हितां खां बॉम्बे खां दिल्लीअ वियासीं दिल्लीअ वञी करे उतां हरिद्वार वियासीं ऐं हरिद्वार वञी करे हुते गंगा में सनानु कयोसीं गंगा जो दर्शनु कयोसीं ऐं तंहिं खां पोइ जीअं असांखे हुते ख़बर पेई त बदरीनाथ ऐं केदारनाथ इहे जॻहयूं असांखे ॾिसणी हुयूं त असां हुते इंक्वारी कईसीं त ख़बर पेई त बदरीनाथ लाइ चइनि ॾींहंनि जो टूर आहे ऐं केदारनाथ लाइ छहनि ॾींहंनि जो टूर आहे त असां छहनि ॾींहंनि जो टूर केदारनाथ जो असां सिलेक्ट कयोसीं ऐं असां हुन में बदरीनाथ ऐं केदारनाथ ॿई हुन में इंक्लूड हुआ त असां पहिरियों केदार बदरीनाथ जो दर्शनु कयोसीं उते हिकु ॾींहुं असां रहियासीं दर्शनु करे वरी उन्हीअ बसि में केदारनाथ वियासीं हुते बि असां हिकु राति रहियासीं ऐं हुन लाइ असांखे पहिरियों गौरी कुंड ताईं असांखे बसि छॾियो गौरी कुंड खां पोइ असांखे पंधु वञिणो पियो जेको लॻभॻि सोरहां किलोमीटर रस्तो आहे ऐं उहो असां कुझु मेम्बर्स असांजा घोड़े ते याने खच्चर ते चढ़ियासीं ऐं बाक़ी कुझु मेम्बर पंधु ई पंधु इहो सॼो रस्तो पार कयोसीं केदारनाथ जो दर्शनु थियण खां पोइ ॿिए ॾींहुं वापसि असां गौरी कुंड ते आयासीं जिते असांजी बसि इंतिज़ार करे पेई बसि में चढ़ी करे असां वापसि हरिद्वार आयासीं ऐं हरिद्वार में अची करे उहो असांजो सफ़रु पूरो थियो हुन ई सफ़र में असां ऋषिकेश बि हिकु ॾींहुं घुमीं आयासीं ऋषिकेश हरिद्वार खां लॻभॻि चालीह किलोमीटर परे आहे ऐं हुते असां टम टम में चढ़ी करे वियासीं ऐं उतां मोटंदे बि असां जेके उते टम टम हलंदियूं आहिनि उन्हनि में असां चढ़ी करे आयासीं त ऋषिकेश में जेके गंगा नदीअ जे किनारे ते दर्शनु थींदो आहे ऐं उते सत्संग बि थींदो आहे असां उहो बि इंजॉय कयोसीं ॾाढो सुठो दर्शनु थियो ऐं असां हुन खां पोइ वापसि बॉम्बे आयासीं